सरकार गरीबों के लिए बिजनेस बहुत चलाए हैं जैसे मैं दे देश के गरीब गरीबी बहुत है भारत में गरीबी बहुत है जो सरकार के द्वारा बिजनेस चलने के लिए कुछ छोटे मोटे बिजनेस के लिए कुछ हेल्प मिल रही है जिसमें मछली पालन के लिए उसके बाद जाक जाकर मुर्गा पालन हो गया मछ आउर सिलाई मसीन हो गया फल का बिजनेस हो गया सब्ज़ी का बिजनेस हो गया जूस का हो गया कई कई कई छोटे मोटे किराना दुकान के बिजनेस हो गए सरकार इसी सब इसी सब देखकर छोटे छोटे बिजनेसों के लिए एक योजना चलाई है जो योजना में दो दो लाख रुपये का हेल्प करती है इस योजना सबको अच्छी लगी जो योजना स्वनिधी योजना योजना के नाम से जाने जाते हैं कारोबार शुरू करने के लिए सर सरकार के द्वारा जो योजना चलाए सब लोग अच्छे से यह पैसे लेते है अपना किश्तों से पैसे लेते हैं उसके बाद अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं और महिलाएँ भी इस यह कोई भी गरीब लोग इसे पैसे लेकर सरकार के द्वारा जो दिए गए जो पैसे है यह पैसे लेकर सब अपना छोटे छोटे बिजनेस के लिए शुरुआत करते हैं जो कोई किराना दुकान खोलते हैं तो कोई मछली का पालन करते हैं तो कोई मुर्गा फार्म का पा खोलते हैं बिजनेस करते हैं कोई सिलाई मसीन या कोई जूस की दुकान लगाकर करते हैं कोई सब्ज़ी का ठेला लगाकर बिजनेस करते हैं जो की सरकार का जो दिया हुआ योजना है उससे सब लोग लाभ उठाते हैं जो सरकार जो जो उद्यमियों के लिए उद्योग चलाए है सरकार नए बिजनेस के लिए समर्थन में मदद की है सब लोग बहुत अच्छे से मदद लेकर बिजनेस शुरू कर दिए हैं